ناسک ضلع کی آب و ہوا معمولاً اس کے جغرافیائی موقع پر منحصر ہوتی ہے موسمات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو متاثر کرتے ہیں یہ موسمات مختلف طریقوں سے لوگوں کی روز مرّہ زندگی پر اثر اندازکرتی ہے جیسے کہ کپڑوں کے انتخاب غذائی اعداد سفر کا طریقہ اور صحت پر اثر انداز ہوتے ہے آب و ہوا کی تبدیلی ایک علاقے کے موسمات کو متاثر کرتی ہے جب موسمات تبدیل ہوتے ہیں تو لوگ اپنی روز مرّہ زندگی ترتیبات میں تبدیلی کرنے پر مبجور ہوتی ہے مثلاً گرمیوں میں لوگ سردی کے مواصلات اور کپڑے تبدیل کرتی ہے اور سردیوں میں گرمی کی طرح کپڑے اور غذائیں تبدیل کرتے ہیں